जि'यां केह् हून असें एडवेंचर दी गल्ल करने लाई ते अपने जम्मू च अस अगर जंगल आह्ली गल्ली आह्ली साईड चली जाचै तां माउंटेनियरिंग करने दा बहुत मजा इत्थै और टूरिस्ट बी बड़े होंदे ते मजा बी बहुत होंदा और करनी बी चाहिदी इ'दी क्योंकि लाईफ टाईम एह बी नेई कीता ते करना केह् ऐ एह्दे ने ठीक रौंह्दा ट्रैकिंग करना बड़ी अच्छी गल्ल होंदी और बी सेहत बी सैट्ट रौंह्दी ऐ एक्सरसाइज बगैरा दी जरूरत नीं होंदी बंदा बहुत कुछ करी लैंदा ऐ और एह् चीज होनी बी चाहिदी कन्नै जंगल गल्ली साईड इक ओह् हिल्ल ऐ उत्थै ओह् उप्पर चढ़ने कोला पैह्लै द'ऊं घैंटे च अ'ऊं गेआ हा ढेड घैंटे च उप्पर चढ़ी गेदा हा औंदे में कोई अद्धे घैंटे च थल्लै आइया होर बी मेरे कन्नै दोस्त गेदे हे होर इत्थै मतलब होर बी टूरिस्ट औं'दे होर औने आह्ले टैम बिच्च इत्थै बाटर फॉल बी ऐ फेम्स बड़ी होनी ऐ क्योंकि हून ऐ एह् गै बड़ी घैंट जगह् ते इत्थै जाना बी चाहिदा होर इ'यै इक जगह जित्थै जेह्की ठीक लग्गी होर एह् चीज जम्मू बिच्च फेमस बी बड़ी ऐ औने आह्ले टैम बिच्च